دہلی میں بولی جانے والی اہم زبانیں کون سی ہیں ریاست کے متنوع ثقافت کے اثرات کو کیسے ظاہر کرتی ہے یہاں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں دہلی کیوںکہ راجدھانی ہے اس میں ہر ہر علاقے سے لوگ آتے ہیں اور رہتے ہیں اس میں کوئی زبان فکس نہیں ہیں کیرلا کے بھی اسٹوڈنٹ یہاں پڑھتے ہیں اور پھر دیگر علاقے کے کیوں یہاں مکس بولیاں ہیں ایک طریقے سے کہہ لیجیے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے مختلف بولیاں ہیں مختلف لوگ ہیں مختلف قسم کے رسم الخط ہیں اور اسی طریقے سے جو ہر زبان تیلگو ہے دوسری زبانیں ہیں رسم الخط بھی دوسرے ہیں تو اس میں جیسے کوئی زبان یہاں پہ کنفرم نہیں ہے کہ یہی زبان بولی جائے گی کیوںکہ ہر قسم کے لوگ ہیں تو ہر قسم کی زبانیں بھی ہیں ہر طریقے کے لوگ بھی ہیں ہر طریقے کی رسم الخط بھی ہیں تو اس پہ خاص فوکس نہیں ہے کہ کون سی بولیاں ہوں گی مختلف قسم کی بولیاں ہیں مختلف قسم کے رسم الخط ہیں الفاظ ہیں ساری چیزیں ہیں بیک وقت کیوںکہ جو ہے یہ مرکز ہے ایک طریقے کا ہندوستان کی راجدھانی ہے اس میں باہر سے بھی لوگ آتے ہیں اور پھر کیرلا کے کشمیر کے یو پی کے اور بہرائج کے بِہار کے اور دیگر علاقوں کے جو مختلف علاقے ہیں کیوںکہ اور سینٹرل یونیورسٹی بھی یہاں پہ ہے جامعہ تو اس میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس طریقے سے کوئی زبان فکس نہیں ہے